हैलो हा वीनस आइस्क्रीम पार्लर तां पिया ॻाल्हायो अ मूंखे आइस्क्रीम जो ऑडर ॾेयणो आहे त अ तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी आइस्क्रीम जा आहिनि अ कटा कसाटा में आहे मिली वेंदी पर त कप में आहिनि या फैमिली पैक में आहिनि मूंखे कॉन बि खपनि ॿ त ऐं ॿिया ॿ फैमिली पैक खपनि ॿ खपनि हा और चारि आहे न कप ईंदा आहिनि न अ उहे राजभोग मटका कुल्फी वारा जेके राजभोग वारा ईंदा आहिनि चारि कप खपनि मूंखे भले ॿ करे छॾिजो उहे बि त उन्हनि जो अघि छा आहे उन्हनि जो अघि छा आहे घणे पवंदी मतिलबु सठि रुपए जी केसर वारी ऐं जेका राजभोग वारी मां कप चई मां उहे घणे पवंदो पंद्रहे रुपए जो त टेस्ट सही आहे छो त हूं त महांगो ईंदो आहे त हूं त महांगो ईंदो आहे राजभोग जो त ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं फैमिली पैक फैमिली पैक में कहिड़ा कहिड़ा फ्लेवर पिया आहिनि ठीकु आहे ॿ अमैरिकन नट्स करे छॾियो फैमिली पैक में ऐं ॿ कोन आहिनि जेके वो बटरस्कॉच करे छॾियो ॿ बटरस्कॉच कोन हा ऐं ॿ जेके मां ॿुधायांव हीअं उन जा फैमिली पैक करे छॾिजो हा अमैरिकन नट्स जा हा चारि राजभोग जा कप करे छॾिजो ऐं ॿ केसर बादाम जी जेके आहे उहे बि मोकिले छॾिजो ठीकु आहे इनमें टोटल घणो थियो

पंज सौ त ठीकु आहे तव्हां आहे न मुंहिंजे घर डिलीवरी कराए था सघो एक्चुअली छा मुंहिंजे घर महिमान अची विया आहिनि ऐं मुंहिंजे घर केरु आहे ई कोन्ह हीअं त मां तव्हांखे या त छोकिरे खे ई तव्हां इनखे ॾेई छॾींदीमास पैसा या ता तव्हां चओ त मां गूगल पे करे छॾियांव जी ठीकु आहे ठीकु आहे भईया ठीकु आहे जय झूलेलाल न बसि भईया थैंक्यू जय झूलेलाल